मां अजमेर जी रहवासी आहियां ऐं मां हिकु दफ़ो बॉम्बे वई हुयसि ऐं उन जो अनुभव मुंहिंजे लाइ ॾाढो सुठो थियो मां हिकु दफ़ो बॉम्बे जॾहिं वई हुयसि तॾहिं हाजी अली जी दरबार ते वई हुअसि हाजी अली दरबार जेकी आहे मूंखे तमामु सुठी लॻी हाली हाजी अली दरबार जेकी आहे विच में जेको आहे रस्तो आहे साईड खां पाणी पाणी आहे उहो मूंखे ॾाढो बढ़िया लॻो जंहिं राति तक बि माण्हू उते माण्हू अचनि पिया वञनि पिया इन खां सवाइ हाजी अलीअ खां सवाइ जुहू चौपाटी आहे जुहू चौपाटी में बि एतिरी रौनक लॻी पई आहे माण्हू सॼी राति वेठा आहिनि उते ऐं पाणीअ में पिया मतिलबु मज़ा वठनि ऐं खाइण पीअण जूं श तमामु उते शयूं आहिनि उते जो वड़ा पाव बि जेको आहे ॾाढो सुठो लॻो उते जो वड़ा पाव बॉम्बे जो ॾाढो वधीक ही मशहूरु आहे इन खां सवाइ जेके आहिनि उते जूं ट्रेनूं आहिनि जेके पंजे पंजे मिंटे में ट्रेनूं लोकल ट्रेनूं थी अचनि ऐं बॉम्बे में बारिश जो त हमेशह ई मज़ो वठो वञे उते हमेशह बारिश ईंदी रहंदी आहे उते जी मार्केट जेकी आहे तमामु घणी सुठी लॻंदी आहे ऐं तमामु शयूं मार्केट में हूंदियूं आहिनि बॉम्बे जो जेके आहिनि उते शाहरुख़ ख़ान जो बंगलो बि हो ऐं सलमान ख़ान जो बंगलो बि ॾिसी करे मूंखे ॾाढो ई सुठो लॻो उते जा माण्हू जेके आहिनि तमामु घणा मज़ो वठंदा आहिनि ऐं हर हिक शइ जे उहे मज़ो वठंदा आहिनि ऐं खाइण पीअण जो बि मज़ो वठंदा आहिनि ऐं सॼी राति उते रौनक लॻी पई आहे उन्हनि जी रौनक ॾिसी करे हीउ लाईटिंग ॾिसी करे मूंखे ॾाढो मज़ो आयो जुहू चोपाटीअ जे विच में वेही करे आराम सां माण्हू वेही करे जुहू चौपाटीअ जो मज़ो वठे ॾाढो बढ़िया लॻंदो आहे उते जा माण्हू हमेशह पंहिंजी जीवन जे बागडोर खां सुठो लॻनि जे तरीक़े सां उते ईंदा आहिनि ऐं उते शांती उन्हनि खे मिलंदी आहे इन करे मुंहिंजो अनुभव जेको आहे बॉम्बे जे लाइ काफ़ी ई बढ़िया रहियो आहे